रसोई च भांडे जेह्ड़े इस्तेमाल होंदे न पैह्ले ते होंदे हे ज्यादातर मिट्टी दे ओह्दे बाद आई गे फिर पित्तल कैंह् अज्ज जिद्धर दिक्खो स्टील गै स्टील प्रधान ऐ ते जित्थूं तक मिगी लगदा ऐ मिट्टी पित्तल कैंह् जेह्ड़ी ही ओह् ठीक हा ऐ न मेरे पास मिट्टी दे भांडे रक्खे दे में ते कैंंह् बी ऐ ते पित्तल बी ऐ ते चलो स्टील ते ऐ गै ऐ स्टील ते बड़ी ज्यादा ऐ रसोई च चौल बनदे जे हून पतीले बिच्च पित्तल दे पतीले च बनाने होन्नी चौल अ'ऊं ते दाल बनदी किक्करा कुक्करा बिच्च राजमांह् बी कुक्करा च सब्जियां बनदियां कड़ाही च कड़ाही इस्तेमाल करने आं कड़ाही भरथा दी ऐ लोहे दी बिच्च बनानी आं सब्जी जादातर में लोहे दी कड़ाही च बनानी आं तां के साढ़े सरीरै च आयरन दी कमी नेईं होऐ ते सब्जी ज्यादातर हफ्ते च में दो जां तिन्न दिन लोहे दी कड़ाही च गै बनानी आं फिर आई गेई आटा गुन्ननी आह्ली परात पित्तला दी गै लाई दी ऐ ऐ न स्टील दियां बी ते जे कोई फंक्शन फुंक्शन होंदा तां गै लान्ने आं कोई प्रोग्राम घरै च होंदा ते तां लाई लैन्ने आं स्टीला दियां चौल चाल बरताने गी इ'यां में पित्तला दी गै लाई दी ऐ पित्तला दी च गै गुन्ननी होन्नी अ'ऊं क्योंकि ओह् मेरी सस्स दे दाजा दी ऐ हल्ली तक उ'ऐ चला दी ऐ ओह् असें बदली निं ऐ पर जिसलै उसी अस मांजने आं ते जेह्ड़ी ते ओह् लिश्कदी ऐ ना क्या मजा धुप्पा जियां लश्कारे पौंदे न ओह्दे होई गेई परात छाबड़ी आपूं गब्भे दी बुनदियां माता होर आले दुआले आह्ले बी दित्ती दियां ते अपने घर बी छाबड़ी रंग बरंगे गब्बे लाइयै गुड्डियां पाई पाइयै बुनी दी ऐ

करोशिये कन्नै बुने दा उ'नें जेह्दे च फुलके लपेटने आं करोशिये दा बुने दा पूना लोक अज्ज ओह्दे च पा दे कोई हाट केस लाए दा कुसै ना कुछ पर नेईं माता होर ना हल्ली बी हैनी पान दिंदियां हा आखदियां फुल्के पूने च गै लपेटने चाह् आह्ली पतीली फ्राईपैन चाह् आह्ली पतीली बी लाई दी ऐ ओह् सिरवला दी लाई दी ऐ ते पूनी स्टील दी लाई दी ऐ घरै च चमचे न चमचे इस्तेमाल होंदे न चाह् पैह्लें ते गलासें च गै पींदे हे फिर आई गेइयां स्टील दियां गलासियां फिर आई गे स्टील दे कप्प ते हून ओह् जेह्ड़े कच्च दे कप्प चला दे उऐ न उंदे च गै पींदे सारे भाई हून

होर पकोआन कड्ढने आस्तै लोहे दी पूनी लोहे दी कड़ाही रक्खी दी ऐ जेह्दे च पकोआन कड्ढने आं ते जेह्दे च पकोआन कड्ढियै रक्खने आं ओह् बी लोहे दी गै छाननी ऐ बड्डा छानना ऐ ओह्दे च पान्ने आं ते फिर थल्लै ओह्दे चा उस भांडा रक्खी ओड़ने आं थाल थूल ते जेह्ड़ा तेल ऐ नच्चड़ियै भला थल्लै चली जाए ओह् अस लोहे दे गै रक्खे दे न क्योंकि साढ़े घर च हल्ली पराने रवाज जादा चला दे न क्योंकि साढ़े घरै च ओह् बजुर्ग न मेरे माता सस्स माता न इसलै नब्बे साला दियां न उ'नेंगी परानियां चीजां ज्यादा पसंद न पराने भांडे परानियां चीजां इस तक साढ़े घर आह्ली चक्की बी ऐ साढ़े घर आह्ली चक्की हत्थ चलाने आह्ली ओह् बी माए दा उ'नें सोआरी सुरियै रक्खी दियां न मिट्टी दा चुल्ला बी बनाए दा ऐ ते जेह्ड़े लून मर्च कुट्टने आह्ला खरल ओह् बी रक्खे दा ऐ सिल बट्टा आखदे जिसी उ'नेंगी उखली टैप कुंडी टैप रक्खी दी ऐ ओह् बी रक्खी दी ऐ हल्ली तक ते मिक्सी च निं पीदियां आखदियां मिक्सी च मसाले दी खूश्बू जेह्ड़ी ऐ ओह् खतम होई जंदी ऐ हैनी पीह्न दिंदियां रक्खी दी मिक्सी बी पर ओह् इस्तेमाल निं करन दिंदियां बरतन निं दिंदियां सानूं आखदियां के खराब होए लगदियां न एह् चीजां तुस इसी कुट्टो ते दिक्खो कुट्टदे होए गै किन्नी खुशबू आंदी ऐ मसाले च गर्म मसाले दी मिस्की मिक्सी सानूं पीह्न दिंदियां होर रसोई च भांडे च ड्रम्मियां आई गेइयां आटे आह्लियां ओह् बी रक्खी दियां न भाई स्टील दी बी हैन दो ते लोई दी बी ऐ रक्खी दी होर थालियां न प्लेटां न थालियां स्टील दियां गै न चला दियां इसलै माता ने इ'यां ना चाऽ कन्नै निक्के निक्के छाबड़ू बनाए दे दो तिन्न कदें कदें अस ओह्दे च बी फुलके रक्खियै रुट्ट रक्खियै खाई लैन्ने होन्ने निक्के निक्के छाबड़ू बनाए दे रंग बिरंगे ते बच्चे ते बड़े गै खुश होंदे उ'नेंगी दिक्खी दिक्खियै ते धूड़ा पाने आस्तै निक्का जेहा गोलू बनाए दा उ'नें गब्बे दा गै निक्का जेहा टोकरू ओह्दे च गै असें धूड़ा पाए दा होंदा ते चकला बेलन लकड़ी दा गै ऐ अज्जकल बड़े किसमें दे चले दे पर असें ते लकड़ी दा गै लाए दा बेलन बी लकड़ी दी ऐ ते चकले बी लकड़ी दा ऐ तवा भारा तवा रक्खे दा ऐ क्योंकि ज्यादा फुलके अस मिट्टी दे चुल्ले बी पकाने आं गैसा पर घट्ट पकाने आं ते मिट्टी दे चुल्ली पकाने तवा भारा रक्खे दा शैल डंडी आह्ला शैल भारा तवा ऐ भखदे बी घड़ी लगदी ऐ ते उसी ठंडे होंदे बी घड़ी लगदी ऐ ओह्दे बी टोडा बनाचै ते बड़ा शैल बनदा ऐ क्योंकि भारा तवे दी रुट्टी जेह्ड़ी ना ओह् सड़दी निं ऐ होला तवा उत्थै रुट्टी सड़ी जंदी ऐ इस कर उ'नें तवा असें भारा गै लाए दा ऐ चुल्ले च कोल चिमटा ऐ ओह् बी लोहे दा ऐ जी ते होर कड़छियां न ओह् बी डोई बी ऐ साढ़े घर खोड़ा दी लकड़ी श्रीनगरा मंगवाई दी खोड़ा लकड़ी दी डोई ऐ कड़छी ऐ स्टीलां दियां बी हैन ते दूइयां बी हैन भरथा दियां बी हैन चमचे लकड़ी आह्ले बी हैन ते सूप साप पीने गी ञ्याने दे लकड़ी आह्ले बी चमचे रक्खे दे लकड़ी दे बी जेह्ड़े तैंथे तूंथे न लकड़ी सारे गै रक्खे दे न पर इस्तेमाल ज्यादा अस दूए गै करने आं रक्खे दे ओह् बी है न कदें दिल करै ते करी लैन्ने आं दिल करै ते नेईं होर रसोई च पतीले न पानी आह्ली घागरां न मेरे दाजा दी ते पित्तला दी ऐ ओह् बी भरी दी होंदी असें लश्काई दी होंदी मांजी मुंजियै ते स्टील दियां बी हैन ते बाल्टियां बी हैन पित्तला दियां बी हैन लोई दियां बी ते स्टील दियां बी बाल्टियां हैन जेह्ड़ियां स्टील दियां न ढक्कन आह्लियां न जरा लोहे आह्लियें गी ढक्कन नेईं लग्गे दे जेह्ड़ियां स्टील दियां बाल्टियां ढक्कन आह्लियां जिंदे च अस पानी भरने आं ते ढक्कियै रक्खने आं ते पानी साफ रवै कुछ पानी च पेई निं जाए पूरा ध्यान रक्खने आं इ'नें चीजें दा ते भांडें च होर परातां आई गेइयां छाबड़ी ओह् आई गे एह् ते में अग्गें बोली ओड़े न होर थालियां प्लेटां गलास पानी आह्ले गलास बड्डे बी हैन ते छोटे बी हैन स्टील दे बी ऐ हल्ली बी साढ़े घर इक जिसी आखदे न पित्तला दा लंबा जेहा गलास होंदा कड़ी आह्ला गलास ओह् बी ऐ गड़बे बी हैन पित्तल दे ते मेरे सस्स दे दाजा दे स्टील कैंह् ओह्दे कैंह् दे कटोरे बी हैन तिन्न कटोरे अलग अलग साईज दे न इस्तेमाल ते हून घट्ट गै होंदे न ओह् उप्पर रक्खे दे संभालियै मांजी कूचियै असें बड़े शैल रक्खे दे उ'नें माता होंदे दाजा दी इक बलटोई ऐ जेह्ड़ी कदें कदें असें जियां घरै च कुसै जागता दा कुड़ी दा जनमदिन होए ते ओह्दे बिच्च अस दाल शाल बलटोई च गै बनाने आं कड़छ बी ऐ रक्खे दा ओह्दा बलटोई दी दाल बड़ी सुआद बनदी ऐ कदें खाओ ते दिक्खो औंगल कोला झटदे रेही जाह्गे पूरी सगले दी दाला आंह्गर गै दाल बनदी ऐ ओह्दी बलटोई च ते मिट्टी दे चु'ल्ले ब चाढ़ने होन्ने उसी रज्जियै दो घैंटे धीमी धीमी कट कट अग्गै कन्नै दलाठ लाइयै गोह्टा लाइयै घट्ट घट्ट अग्गै कन्नै बनान्ने होन्ने उसी ते बड़ी गै सोआद भामें तुस तड़का नेईं बी लागे ना पूरा गर्म मसाला पाइयै मर्चां हिंग ते तेला दा पड़ताल लाना कोले कन्नै कड़छी च तेल पाइयै ते तेल भखाना कोला बिच्च सुट्टना ते ओह् पड़ताल लाइयै दिक्खेओ कदें दाल खाइयै बलटोई दी दाल चेता आई जाह्ग तुहानू फिर कुतै दाल खाद्धी ही रले मिले दी माएं चने दी दाल बड़ी सुआद बनदी बलटोई च होर दे देगां शेगां ते घरें च नेईं होंदियां ओह् ते चलो कोई फंक्शन फुंक्शन होऐ तां कोई लेआंदा ऐ एह् मेरे घरै च इन्ने भांडे न में गै ओह् भांडे सारे गिनियै तुसेंगी दस्से न ते राइस कुक्कर बी ऐ कुक्कर दूआ बी ऐ राइस कुक्कर बी ऐ पर राइस कुक्कर साढ़े लेआइयै रक्खे ते अस बनांदे निं चौल अस नचोड़में गै खन्ने आं पिच्छ कड्ढियै ते फिर चौल खन्ने आं अस दुए चौलें जे अस राइस कुकर च बनागे ते ओह् ओह्दे च पिच्छ निं निकलदी पिच्छ निं निकलदी ते फिर माता होर आखदियां के चौल मिगी थोह्ड़े बाई लगदे ते कन्नै कदें कदें न माता होर पिच्छ मंगदियां बी हैन पीने गी लून पाइयै मिट्ठा जेहा लून पांदियां थोह्ड़े जेह् चौल पांदियां ते कोली भरियै पिच्छ पी जंदियां ते इस करियै ओह् आखदियां पिच्छ ज्यादातर ना नचोड़में गै चौल बनाने ओह् नेईं पसंद करदियां न खैर आपूं बी नेईं पसंद आंदे इन्ने नचोड़में चौल दाबमें चौल नचोड़में गै पसंद आंदे दाने कन्नै दाना निं बचदा नचोड़ियै चौल बनाए दे होन ते खिल्लरमें फुल्लमें फुल्लमें चौल बनदे ऐ ते अस पतीले च गै बनाने आं पतीले च बनाने आं ते पूना रक्खे दा ओह्दा टाटा दा पूना बन्नियै बाल्टी दे उप्पर मूंदा मारियै पतीला ते ओह्दे चा पुनने होन्ने चौल अस अस इ'यां करी चौल बनान्ने होन्ने आं ते दिक्खेओ तुस बी कदें इ'यां बनाएओ दिक्खेओ खाने दा सोआद बगैर तड़के बी दाल तुस खाह्गे ओ ना ते बड़ी गै सोआद बनदी ऐ मसाले पूरे होने चाहिदे देसी भांडे च बनी दी होनी चाहिदी ते मट्ठी मट्ठी सेका बनी दी ना के फुल्ल गैस अड्डियै मराइयां सीटियां ते चल मेरी भाई बनी गेई दाल इ'यां दाल दा बिलकुल गै सोआद निं फिक्की जन दाल आई दी जेह्ड़ी तुस दाल ओह्दे पर चुल्ले पर बनाह्गे ना ते दिक्खेओ उस दाल दा सोआद मट्ठी मुट्ठी अग्गा बलटोई च भामें मिट्टी दी कुन्नी च बनाई लैओ तुस तां बी बड़ी शैल बनदी मिट्टी दी कुन्नी रक्खी दी असें थोह्ड़ा जेहा कंढा भुरी गेदा इक दिन माता आक्खा दियां जा हां कुतै कुन्नी लेई आवो हां मिट्टी दी एह् भज्जने आह्ली होई गेदी ऐ पर अजें लेआंदे हैनी ऐ चला दी उ'ऐ केह्ड़ी ऐ जेह्दा कंढा भुरे दा ऐ ते बड़ा सोआद बनदा दाल ते साढ़े घर कोई कुक्करा दी खंदा गै नेईं पसंद गै निं करदा सब दाल ज्यादातर कुन्नी दी ते बलटोई दी मते जी होन ते बलटोई चढ़ी जंदी ते अपना गै टब्बर घर होऐ ते कुन्नी च ते बड़ा सोआद बनदा दाला दा नचोड़में चौल ते आटा गुन्नना पराता च ते गुन्नी गुन्नियै गोही गोइयै शैल घड़ी लानी गुन्नने गी ओह् निं सेड़ेआ ते रक्खी ओड़ेआ इ'यां निं शैल गोइयै गुन्नने पराता च आटा अस बड़े सारियां जनानियां दिक्खियां असें मिरम चीज जे चिरम चीज़ एह् च कि चटक सेड़ी सुड़ियै रक्खी ते चल पकान लगी पौंदियां फुलके सानूं एह् चीजां पसंद निं आंदियां अस डोगरे आं ते सानूं डोगरे कल्चर कन्नै गै बड़ा लगाव ऐ ते सानूं डोगरी कम्म गै पसंद आंदे न

मिट्ठी ऐ डोगरें दी बोल्ली ते खंड मिट्ठे लोक डोगरे इ'यां थोह्ड़े कुसै ने आक्खे दा ऐ कुसै ने परखियै गै आक्खे दा होग कि लोग जेह्ड़े डोगरे न एह् रुट्टी ते बनांदे गै बनांदे न पर रुट्टी ते कन्नै कन्नै रुट्टी च जेह्ड़ा प्यार पांदे न तौबा तौबा सच्च मनगेओ तुस रुट्टी बनाने दा मजा आई जंदा ते रुट्टी खलाने दा बी मजा आई जंदा बड़ा प्यार ऐ रुट्टी बनाने च रीझा कन्नै बनांदे रीझा कन्नै पूरियें रीझें कन्नै बनांदे रुट्टी टैम कड्ढियै हुतल हुतल निं करदे टैम कड्ढियै रुट्टी बनांदे बड़ी रीझें कन्नै बनांदे ते रीभें कन्नै गै कुसै गी खलांदे भांडे मेरे ख्याल च ते जेह्ड़े साढ़े पराने भांडे न सारियां गै भैनें गी अग्गें एह् ऐ कि लोहे दी कड़ाही च सब्जी बनाओ दिक्खेओ कदें बी जागत कुड़ियें गी खून दी कमी निं होन आयरन दी कमी निं होन लगी तुस लोहे दे भांडे च इस्तेमाल करो लोहे दी थाली थाआलियै चौल पाइयै खाओ में आखनी आं पैह्लें आह्ले लेखा देसी खाने ते देसी भांडे परतियै लेआओ देसी बोली डोगरी साढ़ी डोगरी मां डोगरी बोली जेह्ड़ी साढ़ी दादी दादे नानी नाने पिछले बजुर्ग साढ़े बोलदे हे उ'यै बोली शैल ऐ में सारें हत्थ जोड़ियै इ'यै अर्ज करङ कि डोगरी गी अग्गें लेआओ डोगरी मता सारा प्यार देओ ते डोगरी गी अग्गें लेआओ स्कूलें च मेरे ख्याल च ते स्कूलें च बी डोगरी दा सब्जैक्ट होना बड़ा गै जरूरी ऐ क्योंकि साढ़े बच्चे अग्गें भुलदे गै जा दे न कि अस डोगरे आं उ'नेंगी इ'यै पता ऐ हिंदी बोलनी ऐ ते इंग्लिश बोलनी ऐ इंग्लिश भामें औग नेईं पर बोलनी जरूर ऐ ते डोगरी भामें औंदी बी होग ना ओह् बोलनी हैनी शर्म समझदे पर मी गर्व समझनी आं कि असें डुग्गर च देश च जनम लेदा ऐ असें डुग्गर च जनम लेदा अस डोगरे आं ते असें डोगरी कन्नै जुड़ियै रौह्ना चाहिदा ऐ जियां अपनी मां कन्नै प्यार करने आं इ'यां गै असें अपनी मां बोली डोगरी कन्नै प्यार करना चाहिदा ऐ ते इस करियै मेरी सारें अग्गें अर्ज ऐ डोगरी गी अग्गें लेआओ डोगरी बोलो डोगरी पाओ डोगरी सूट पाओ डोगरी बोलो डोगरे खाने खाओ एह् छड्डो परे बाह्रा दियां अंग्रेजें आह्लियां डिस्सां अपने डोगरी साग ढोडा में आखनी जिसलै तुस डोगरी खान खाने खान लेई पवो लोकल खाने खान लेई पौगे ओ जे अद्धे कोला ज्यादा बमारियां थुआढ़ियां दूर निं नट्ठी दियां ते मिगी पुच्छी लैओ तुस सच्च गला दी जे में थुहानू देसी गै भांडे इस्तेमाल करो एह् छड्डो पर कुक्कर कक्कर ठीक ऐ शर्म औंदी होनी ऐ तुसेंगी भाई अस पतीलियें च रुट्टी बना दे आं जां कड़ाइयें च रुट्टी बना दे आं जां कुन्नियें च रुट्टी बना दे आं पर शर्मा पिच्छे धरो शर्मा च पिच्छे धरो ते अपनी सेह्ता गी अग्गें करो ते दिक्खेओ फिर केह् नजारे आंदे न सेह्त कि'यां बरकरार रौंह्दी ऐ देसी अपनाओ देसी खाओ देसी बनो जै मां डोगरी